जों न'आव बिबार गायोब्ला मोजां नुयो आरो न'आ गाज्रिब्लाबो बिबार न'फोराव बिबार थायोब्ला न'खौ समायना नुयो आरो बिबारखौ जोङो बायनानैबो गायनो हायो आरो खाथि खालानिफ्राय जोङो दालाइ लाबोनानैबो फुलि खालामनानै गायफैनानै दोनफैनो हायो आरो बिबार बारिखौ बिबारखौ जोथोन लाखिनो नांगौब्ला जोङो बिबार गायनाय जायगाखौ जोङो बोरमा मोसौ हाबनो हायैनि जोङो बेराबो होनानै दोननो हायो बिबारखौ फोथांनो थाखाय जोङो मुलिबो बायनानै हासार बायनानै जोङो होयो आरो न'नि गोबोरखि हासारफोरखौबो जोङो होनानै जोङो बिबार बिफांखौ जोङो फोथांनो हायो आरो जोङो बिबारखौ जोङो माखासे बिबारखौ जोङो बायनानै गायो